हाँ मुझे डान्स सिखाने का मौका मिला है मैं इस्कूल्स में जाती थी डान्स सिखाने के लिए वहाँ है कि काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे को डान्स सिखाना पड़ता था और वह बच्चे जो थे वह काफ़ी अच्छा डान्स करते भी थे और मैंने काफ़ी अच्छे से उन लोगों को डान्स सिखाया है और मेरा अनुभव है कि इसमें डान्स सिखाने में मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा है और इस्कूल कॉलेज में मैंने डान्स सिखाया भी है और कुछ सँस्थाओं के अन्दर जाकर मैंने छोटे छोटे बच्चों को डान्स का प्रशिक्षण भी दिया है और इसमें है कि छोटे बच्चों को डान्स सिखाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और यह जो बच्चे हैं वह डान्स करते भी हैं और इस अनुभव को मैं काफ़ी ही ज़्यादा अपने अन्दर जो है मैंने बहुत ज़्यादा महसूस किया है और मैं जानती हूँ कि छोटे बच्चों को डान्स सिखाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है पर ऐसा कुछ नहीं है उन बच्चों को इस्टेप वाइज़ डान्स सिखाना काफ़ी ही अच्छा माना जाता है और दूसरों को डान्स सिखाने का मौका मुझे मिला है और इसमें डान्स सिखाते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है और इन बच्चों को डान्स सिखाने में जो उनको पेरेन्ट्स से भी कन्विन्स करना पड़ता है कुछ पेरेन्ट्स ऐसे होते हैं कि जो डान्स अपने बच्चों को नहीं सिखाने का मौका देते हैं और न ही वह चाहते हैं कि उनके बच्चे डान्स सीखें पर मेरा मानना है कि हमें डान्स सिखाने और करने में जो आता है मज़ा वह चीज़ वह छोटे बच्चे जो हैं करते भी हैं और डान्स सिखाते समय जो छोटे छोटे मूव्स होते हैं वह बच्चों को सिखाने में काफ़ी ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है जो कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं पर जब डान्स सीखते हैं तो वह बच्चे जो हैं डान्स में काफ़ी ज़्यादा इन्टरेस्ट लेने लगते हैं इस्टार्टिंग में उन लोगों को लगता है कि नहीं डान्स थकने की चीज़ है यह नहीं करना चाहिए घर पर मम्मी पापा भाई बहन सब डाँटेंगे पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको डान्स में बहुत रुचि होती है उनका बोलने का तरीका रहने का तरीका चलने का तरीका उन चीज़ों से पता चलता है कि उन लोगों में डान्स की रुचि कितनी है डान्स करना और इसको सिखाने में जो हमलोगों को फ़ायदा है इससे है कि और जो पेरेन्ट्स हैं उन लोगों से मैं चाह अनुरोध करना चाहती हूँ कि वह अपने बच्चों को उनके मन के मुताबिक उनको जीने दें और जिस बच्चों को डान्स में रुचि है उसे रुचि को मानते हुए पेरेन्ट्स बच्चों को डान्स सिखवाएँ और सिखाते ही ही ऐसा नहीं है कि डान्स सीखना या सिखाना गलत है क्योंकि जो टीचर्स आते हैं डान्स सिखाने के लिए वह भी कहीं न कहीं से डान्स सीखते हैं फिर जाकर वह डान्स सिखाने के लिए आते हैं और अभी के टाइम में डान्स के मामले में लड़कियाँ बहुत ज़्यादा आगे हैं और लड़कियों को डान्स में भी रुचि है और पेरेन्ट्स को लगता है कि डान्स के क्षेत्र में जाना बहुत ही ज़्यादा गलत है पर मेरा मानना है कि गलत नहीं है बच्चों को जिस चीज़ में रुचि हो बच्चों को वही चीज़ करने देना चाहिए और मेरा बहुत ज़्यादा तो नहीं पर कुछ अनुभव है कि बच्चों को अपने मन के मुताबिक भी आप जीने दें और जो आपके मन के अनुसार हैं बच्चे वह भी आप उनसे करवाइए क्योंकि बच्चे पर अगर डाँट डपटकर आप कुछ करवाना चाहते हैं तो बच्चे नहीं कर सकते हैं बच्चों को अगर डान्स में रुचि है अगर आप उनको टीचर बनाना चाहते हैं तो डान्स से भी वह लोग टीचर बन सकते हैं संगीत तो टीचर डान्स से भी पढ़ाई होती है पढ़ाई इससे भी लोग बी ए भी कर सकते हैं बी एड भी कर सकते हैं डान्स के मामले में जो हमारा बिहार है वह काफ़ी ज़्यादा आगे है इलाहाबाद में भी डान्स के मामले में काफ़ी ही ज़्यादा माना जाता है और और यह डान्स सिखाने का मौका लगभग मुझे यह तीन चार सालों से मिल रहा है मैं इस्कूल में जाकर छोटे छोटे बच्चों को डान्स सिखाती हूँ उनके जो कार्यक्रम होते हैं वह इस्कूल में ही होते हैं और मेरे घर पर भी कुछ बच्चे आते हैं जिनको मैं कत्थक नृत्य सिखाती हूँ मेरे पेरेन्ट्स ने भी मुझे काफ़ी मेहनत से सिखवाया है डान्स और मैं भी एक डान्स टीचर हूँ और इसके मामले में जो कुछ बच्चे हैं जो डान्स को मिसयूज़ भी करते हैं पर मिसयूज़ नहीं करना चाहिए डान्स सीखना और सिखाना दोनों ही काफ़ी हार्मफ़ुल है हमारे लिए और डान्स सीखने का यदि मौका सबको मिलता है तो यह मौका अच्छा है और इस अनुभव को मैंने बहुत ही अच्छे से महसूस किया है डान्स सिखाते समय कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं करते हैं पर उनको करना करवाना हम लोगों की ज़िम्मेदारी होती है और है कि कुछ बच्चे को एक बार में ही सबकुछ समझ में आ जाता है वह लोग कर लेते हैं उनको एक इस्टेप बताइए दूसरा इस्टेप बताइए कन्टिन्यू वह करते करते काफ़ी अच्छा करने लगते हैं और एक बार तो यह है कि जो डान्स में जो बच्चे आगे बढ़ते हैं वह भी इस डान्स के क्षेत्र से पढ़ाई भी करना कर सकते हैं करते भी हैं और किए भी हैं इसमें भी डान्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा योगदान रहा है और मुझे यह मौका मिल रहा है और मैं मानती हूँ कि मैंने भी डान्स सीखा है और मैं कुछ बच्चों को सिखा सकती हूँ कुछ को नहीं मैं बहुत को सिखा सकती हूँ डान्स सिखाना गलत नहीं है अब कुछ बच्चे हैं जो डान्स को अच्छा नहीं मानते हैं कुछ पेरेन्ट्स हैं जो इनको अच्छा नहीं मानते हैं पर यह मौका जब मुझे मिला था उस टाइम मैंने काफ़ी छोटे छोटे बच्चों को डान्स सिखाया था लगभग फ़र्स्ट क्लास के बच्चे थे फ़र्स्ट सेकेण्ड थर्ड के एक साल मैंने ऐसे ही उन लोगों को डान्स सिखाया और दूसरी बार मुझे फ़िफ्थ सिक्स्थ सेवेन्थ एट्थ के बच्चे मिले उन लोगों को भी मैंने डान्स सिखाया उसके बाद नाइन टेन्थ के बच्चे आए मैंने उन बच्चों को भी अच्छे से डान्स सिखाया और डान्स सिखाने के बाद उनका परफॉरमेन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है और रहता भी है ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है और अगर एक बार कोई भी बच्चा अगर डान्स में रुचि ले ले तो आप उसको पीछे नहीं खींच सकते हैं वह ऑटोमैटिक बच्चा डान्स के क्षेत्र में खिंचा चला जाता है घर में भी माहोल वह होता है वैसा नहीं पर घर में टी वी देखकर डी जे बजाकर ब्लुटूथ से गाना बजाकर कुछ बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छा डान्स करते हैं और वह लोग करना भी चाहते हैं पर कुछ पेरेन्ट्स हैं जो बच्चों को डान्स नहीं सिखाना चाहते हैं पर मेरा मानना है कि आप अपने बच्चों को डान्स सिखाइए डान्स में भी काफ़ी अच्छा कैरियर है और मुझे यह मौका काफ़ी अच्छा मिला है और मेरा अनुभव इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है और